जी हाँ मेरी एक लेखन की आकांक्षा है मैं एक बहुत महत्वपूर्ण लेख लिखना चाहता हूँ एक विशेष प्रकार का उपन्यास या एक कविता से भरी हुई किताब या एक इस तरह की पुस्तक लिखना कि अपेक्षा है या आकांक्षा है मेरी जोकि विशेष प्रकार से किसी व्यक्ति को अपने जीवन में रोमांचित कर सके और उसे अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर कर सके मैं लेखन से यश हासिल करने की उम्मीद रखता हूँ कि जिस प्रकार साहित्य में नोबल पुरस्कार दिया जा सकता है उसी प्रकार लेखन में उच्च मूल्य और उचित तरीके का प्रोत्साहन प्राप्त किया जा सकता है ज्ञानपीठ पुरुस्कार नोबल पुरुस्कार प्राप्त किए जाने की उम्मीद हमेसा एक लेखक को होती है एक अच्छा लेखक अच्छे प्रकार से लिखना और बोल सकने की अपेक्षा रखता है लेखन से आप विशेष प्रकार की पहचान हासिल कर सकते हैं जिसके द्वारा आप विश्व विख्यात हो सकते हैं और मेरी यही आकांक्षा है यही उम्मीद है कि किसी भी लेखन का किसी भी विशेष व्यक्ति के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए उस लेखन से किसी भी व्यक्ति का विशेष तरीके का अग्र किसी भी लक्ष्य के प्रति अग्रसर या प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके इस प्रकार के लेख हमेशा लिखते रहने चाहिए